चित्रकला ही म्हजी सामकी आवडटी गजाल ती म्हाजी एक सगळ्यांत आवडती हॉबी आसा म्हाजो फेवरेट चित्रकार म्हणजे म्हाजोच काका तो एक चित्रकार आसा आनी तेजी पेंटिंग्स हांव ल्हानपणाच्यान पयत येयलां तो वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे ग्लास आर्ट पोस्टर्स अशे ड्रो करता आनी म्हाका ते पोस्टर्स पोवपाक खूब आवडटा हांव थंयच्यांतल्यान एक पोस्टर्स बीन शिकलां आनी तें काडपाक म्हाका आतां कळटा चित्रकला म्हाका खूब आवडटा आनी ते पोवपाक हांव एक्जिबिशनाकूय वता म्हाका म्हाका बेजिकली फायन आर्ट जशें की वारली पेंटींग तेच्या नंतर मागीर ट्रेड ड्रॉयिंग्स अशी फायन आर्ट्स आसा तीं म्हाका खूब आवडटा तेच्या नंतर म्हाका पेंटींग खूब आवडटा म्हाका कलरांनी त्या खेळपाक आनी ते कलर त्या पेपराचेर हुमटपाक खूब आवडटा हांव खूब पेंटींग करता आनी